इं'या ते देश च बड़े रीलिजिअस प्लेसेस न हिंदु मुसलमान सिक्ख इसाई एह् सारे रलीलिजिअस प्लेस साढ़ी कंट्री बिच हैन लेकिन लेकिन जम्मू एंड कशमीर च जेह्ड़े मेन मेन तीर्थ स्थान न ओह् में तुसेंगी सनान्नी आं कि जम्मू च रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच माता वैष्णो देवी ठीक ऐ एह् बड़ा ई बड़ा ई माता रानी दा समझने आं कि वास ऐ इत्थें बड़े शरधालु दूरूं दूरूं इत्थें औंदे मत्था टेकदे उंदी मुरादां पूरियां होंदियां होर बड़ा एह् इं'या ना सीनरी प्वाइंट ऑफ व्यू कन्नै बी एह् बड़ी अच्छी लोकेशन पर माता रानी नै अपना स्थान बनाए दा ऐ इत्थें केह् होंदा कि नवरात्रें दे दिनें च नवरात्रें दे दिनें च इक नौ दिन दा फेस्टीवल होंदा ऐ जेह्ड़ा पैह्ले दिन ता शुरू होई जंदा ऐ ते लॉस्ट नवरात्रे तक्क चलदा ऐ सेलीब्रेशन होंदी ऐ नौ देवियां न जेह्ड़ियां ओह् हर इक्क नवरात्रा च हर इक इक देवी दी पूजा होंदी ऐ ते लोक इत्थें आंदे न ते इत्थें ओह् इत्थें लंगर लग्गे दे होंदे खाना पीना हलवा हलवा चने पूड़ियां जेह्ड़े माता गी चढ़दे न जेह्ड़े माता गी पसंद न ते उंदे लंगर लग्गे दे होंदे न ते शरधालु इत्थें आइयै अपनी अपनी मनोकामना उंदी पूरी होंदी ऐ ते इत्थें मेला लग्गे दा होंदा ते शिवखोड़ी जेह्ड़ा शिवजी दा स्थान ऐ ओह्बी बड़ा लोकप्रिय ऐ लोक जेह्ड़े माता वैष्णो आंदे ना ते ओह् सोचदे कि अस शिवजी दे बी दर्शन करियै जाह्चै उत्थुूं शिवखोड़ी दी तरफ चली जंदे न ते अगर तुस रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच जाओ ना नौ देवियां आंदा नौ देवियां उद्धर चली जाओ नौ देवियां बा लोक दर्शन करियै जंदे फिर कटरा दे पैह्लें ना देवा माई देवा माई इक्क जगह ऐ जित्थें आखदे ना माता नै बड़े साल इत्थें ना विश्राम कीता हा ते जेह्ड़ा बंदा इन्नी ढक्की नेईं चढ़ी सकदा ऐ होर माता वैष्णो नेईं पुज्जी सकदा ऐ ते ओह् पैह्लें ना देवा माई आंदा ऐ ठीक ऐ देवा माई दर्शन करदा ऐ ते ते ओह् देवा माई दर्शन करियै आखदे ओह्दी मुरादां तां बी पूरियां होई जंदियां ऐ ओह्दी मनोकामना तां बी पूरी होई जंदियां अगर ओह् देवा माई जाए भाऐं उत्थें नेईं जाए जेह्दे कोला नेईं पुज्जन होऐ इन्नी साक्षात जगह ऐ एह् ते लोग दूर दूर दा इत्थें आंदे न ते कताबें च जदूं अस निक्के होंदे हे नी पढ़दे हे कि पैह्ला दर्शन कोल कंडोली दूजा दर्शन देवा माई दा लेकिन एह् पता निहा कि एह् दूजी देवा माई केह् जगह ऐ ते जि'यां जि'यां फिर अस इत्थें औन लगे ते आं फिर पता लग्गेआ कि हां देवा माई एह् ऐ जित्थें ते माता रानी नै विश्राम कीता हा केईं साल विश्राम कीता हा ते फ्ही इत्थुं दा अग्गें उ'नें अपनी जात्तरा शुरू कीती ही ते जेह्ड़े शरधालु ना उ'नेंगी आना चाहिदा इस जम्मू एंड कशमीर च अगर आओ ते माता रानी दे दर्शन करो शिवखोड़ी जाओ नौ देवियां जाओ ते होर दर्शन करो ते अपने मन दी जेह्ड़ी इच्छाएं मन दी जेह्ड़ी मुरादें न उं'दी मनोकामना ओह् पूरी करो